तऽ ई मेलामे कि सब आएल छै ठीक छै अच्छा मेलामे ओ सर्कस छै अच्छा आ खाय खाय पियैके कोन सामग्री सब छै अच्छा ओ कतना दिन तक मेला लगैत छै

ठीक छै तऽ हम आबै छियै हमरा कनिटा अथी जानकारी देम हमरा कनिटा रहैके खाय पियैके ई सब जगह सब देखबा देम अच्छा ठीक अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ हम आबै छी तऽ अच्छा अच्छा ठीक

मेला लगै छै कहाँ यौ ओ खुर्रामे

अभी तऽ हमे कुमारखण्डमे छी आबैत छी

अच्छा ठीक छै तब तब तऽ कोनो तरहके दिक्कत नहि होयतै एहिठुमासँ यातायातके कोन साधन छै आबै जाइके आबै जाइके अच्छा अच्छा ठीक छै ठीक छै तऽ हम आबैत छी हँ

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै

अच्छा ठीके छै